ہم اگر برتن دھلتے ہیں تو پہلے جو ہے پانی ڈالتے ہیں پھر اس كے بعد صابن اور اس كو مانجھنے كے لیے جو ہے برش وغیرہ یا كپڑے ہی سے مانجھ لیتے ہیں كچھ لوگ تو تیل والے برتن كو صاف كرنا ہو تو پہلے سرف ڈالیں گے یا ایک جو ہے كچن كے سامانوں میں سے كچن كے دھلنے كے سامانوں میں سے ایک سامان آتا ہے اس كو بھی اچھے سے یوز كرتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے صاف ہو جاتا ہے تو برتن جو لوگ یوز كرتے ہیں دھلنے کا كے جو لوگ ایكسپرٹ ہیں میں تو ایكسپرٹ ہوں نہیں اس كا كہ میں برتن كے مانجھنے كا طریقہ بتا سكوں بہر حال اس كو جو ہے كیا جاتا ہے ایسے ہی